हॅलो हय हय सांग

केन्ना परेन लग्न आसा आनी दोन म्हयने आसा नी सो सुशेगात करपाक जाता ज्वॅलरी हय तुका रिसंट पॅटंस दाकयता हांव सगळे पूण तुका एगजेक्टली कितें जाय म्हणजे घोवा खातीर सरपळी जाय पडटली नू गळ्यान घालपाक ओके सरपळी आनी मुदी आनी मास्कत

जाडी आसता पळय जाडी आसता बेश्टी आसता एक सिंपल म्हणल्यार लायणिची तशी आसाता सो तुका कशी जाय जाड नू मात्शी चेन कशी नू अशी सारकी ओके तितून हांव तुका रिसंट पेटंस दाखयतां ओके एप्रॉक्स तुका टू लॅक्सान बीन येतली ओके तुका पळय फिफ्टी फाय फिफ्टी फाय थाउजंटाच्यान स्टाट जात प्रायजीज सो फुडे तुका जशी जशी ती हॅवी हॅवी म्हटल्यार प्रायजीस मात्शी वाडटली आनी प्लस तेका लॉकेट लॉकेट आसतले तुका लॉकेट जाय ओ नाका तें तुजेर डिपँड चेनीक लॉकेट येता नू सो तें कशें तुका पॅटनान जाय ऑर मागीर देवांचे कसले हितूनी जाय गणपतीचे ओ तशें कितें सो तें बी तुजेर डिपँड तूं कशें सांगता तशें मुदी सायजिचेर पडटले नू तेका घालून काडचे पडटले हातीक जशी तशी सायज जाय पडटली हातिची पण तुका पॅटन बिटन सगळे हांव धाड धाडपाक शकता रिसंट पॅटन तें डायमंड्स येता सगळे ओके आनी कितें जाय आसलें तुका ज्वेलरी कितेंय तशी तुमचे कडेन खूब टायम आसा मॅम तू आतां सांगपाक शकता इफ सपोज तुमका ज्वॅलरीन कितेंय गळ्यांचे जाय माळ जाय ऑर कितें मोतियांची माळ रिसंट पॅटंसान मोतियांची माळ येता प्लस तेका पँडंट येता खूब किदें आसा हय हांव तुका वॉट्सएपार सगळे सँड करता ओके आनी आमचे कडेन पाटली बीन आसा हातीक घालपाक आनी फितां बितां नीव पॅटंसान येयला मॅम तुका जाय तेन्ना तूं येवन आमचे कडेन चॅक करपाक शकता हांव तुका रिसंट आसा तें सगळे धाडटा ओके गोफ बीन सगळे आसा मॅम तुका ज जशें तुका लायक आसतले तशे करपाकूय मेळटा जशे तूं पॅटंस मेळटा तशे आमी तयारूय करून दिता ओके तशें कांय हे ना की बाबा अमकेच आसा आनी अमकेच तुका घेवपाक जाय ओके जशे आसता जशे तुका लायक जात तशे आमी करपाकूय शकता आनी दिवंक शकता तुका ओके मॅम फक्त तुवें येवन सांगपाचें कितें कितें जाय आनी तुका कशें कशें जाय तें ओके तुका हांव वॉट्स एपार पॅ सरपळीचें आनी रिंग फिंगर रिंगाचे सगळे धाडटा कशे आसा कितें आसा पॅटन तें ओके ओके मॅम थँक्यू सो मच